हिकु आर्टिस्ट जे रुप में काफ़ी मुश्किलूं कठिनायूं जो सामनो करिणो पवंदो आहे असांखे आर्ट जे सामान स्टेशनरी जी कमियूं ॾाढी खलंदी आहे छो कि असां वटि वठण जे लाइ पैसा न हूंदा आहिनि मगर छा कयूं असांखे कला खे अॻिते वधाइण जे लाइ असांखे वठिणो ई पवंदो आहे और असांखे हिन सां करण सां प्रेरणा मिलंदी आहे